हॅं हमरा आर के जे छै मछुआरा जाति सऽ अथि करै छियै लेकिन माँछ जेना पोखरि छै हमरा आरके पोखरि मे मछली के पालन करय खातिर ओकरा जे छै पोखरि के साफ़ सुथरा राखय परै छै ओकर बाद पोखरि मे जे छै बहुत चीज एहन छै जे गिरबय परै छै जेना खैर खैर देलहुॅं मछली के खाना खाय लेल तऽ ओहि सॅं मछली जे छै फैलै छै ओकर बाद जे छै मछली बड़ा भी होइ छै ओहि सॅं आओर ओकर बाद ओकर मछली सॅं जेना मछली पालय खातिर बहुत मेहनत करय परै छै बहुत दूर मे बहुत मेहनत छै जेकी हमरा आर से नहि होइ छै लेकिन मछुआरा सब अहि सब चीज के बहुत अथि लेकिन हॅं देखै छियै जरूर सिखलियनि हन बहुत कुछ दिन एहि चीज पर काम भी करलियनिहन काम करय के कोशिश केलियनि हन अभी भी हमरा पास एक पोखरि छै जाहिमे कि मछली छै हमरा पास छोटा छोटा ओकरा हम खाना मे दै छियै जेना मुरही दै छियै ओकर बाद खैर दै छियै जे खैर सॅं मछली मे तेल के वृद्धि होइ छै आओर सब रंग के मछली छै ओहि मे रेहु कतला पथलतोर भुन्ना सौराठी सिंघी ओकर बाद जे छै

कबै गरै मुंगरी ई सब मछली छै पोखरि मे जे की हर वक़्त ओहिमे देखरेख करय परै छै ओहिमे पानी दै परै छै टाइम टाइम पर अगर पानी ओहि मे नहि रहै छै तऽ मछली मरि सकै छै ओकरा खाना अगर सही सऽ नहि मिललै तऽ फेर ओकरा साथ मरि सकै छै ओ ज्यादेतर मछली जे छै जंगल मे ही रहै छै जंगल ओकरा जादे अच्छा लागै छै जंगल मे ही मछली फैलै छै जतेक बरा पोखरि रहतै ओते जादे फैलै छै जते जंगल रहतै ओते फैलतै मछली एहिलेल के जे छै मछली के जे छै एहिसब चीज छै फैलबै खातिर खैर आर के उपयोग करै छियै हमसब बहुत जादे जेकि खैर जे छै मशीन सऽ लेलहुॅं जाहिमे तेल पेरै छै न ओकरा सऽ लेलहुॅं त फेर ओकरा उपयोग कएलहुॅं